जी हाँ मैम

हाँ मैम वो थोड़ा क्या है थोड़ा घर में शादी आ गई थी और फिर उसके बाद बारिश हो गई थी इस चक्कर में थोड़ा काम रुक गया था मैम हम कर देंगे मैम नहीं नहीं मैम हो जाएंगा हो जाएंगा हम जितनी जल्दी उसे एक हफ़्ते का टाइम दीजिए हम कर दे रहे ओके ओके हाँ मैम जी नहीं मेम ऐसी नौबत नहीं आएगी हम एक हफ़्ते में काम कंप्लीट कर देंगे आपका काम हो जाएगा नहीं नहीं मैम नहीं मैम वो थोड़ी बारिश होने के कारण थोड़ा नहीं नहीं वो शादी का तो नहीं मैम थोड़ा बारिश होने के कारण काम रुक गया था मैम थोड़ा नहीं मैम इस नहीं इस बार हो जाएगा मैम एक एक हफ़्ते का काम दो आपको ईसू नहीं आएगा हम कर देंगे कंप्लीट काम आपका

नहीं ऐसा नहीं है नहीं मैम ऐसा नहीं होगा अच्छी क्वालिटी अच्छे समय में अच्छा काम कराएंगे मेम जी हाँ मैम एक हफ़्ते में आपका काम हो जाएगा आपको कोई इसू नहीं आएगा यस मिस अच्छी क्वालिटी का कर रहा है ऐसी कोई आप आ कर देख लेना नहीं नहीं नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं अच्छा सामान लगा रहा अच्छा लगाएंगे अभी भी